नमस्ते नमस्ते सर गैस मुझे चाहिए सर जी सर हाँ ज़रूर चलेंगे ऐसे हमारे पास फरोजन पड़ा है आठ दस चाहिए तो जैसे हम परोजन जैसे पड़ा है सर जैसे आठ दस ठो जो चाहिए कार्ड से मिलेगा सर

कुछ कम मतलब कम नहीं होगा जैसे दो चार दस ठो लेना है तो कुछ कम नहीं पड़ेगा सर जी सर

अच्छा सर तो सर पासबुक कॉफी पासबुक पर यहीं मिलेगा कि ब्लैक मिलेगा सर पासबुक ने नहीं सर जैसे पासबुक पर तो एक ही ना मिलता है कि दस ठो थोड़ी मिलेगा पासबुक अच्छा सर

तो नहीं जैसे गाड़ी का भाड़ा भी वही चालीस पच्चासी सर

जी सर

नमस्ते सर